हय उलयता तुमी कोण आं सांगात हय हय सांगात मातसो आवाज क्लियर येना तुमचो मातसो सारको उल हें करतात रेंजीर आ तुमकां नंबर कोणे दिलो आं पयर तुमी म्हाका पळयल्लें दिसता जात्रेक न्ही आ हय तीन दिसांची जात्रा आशिल्ली ती आं आं तुमकां कित आ बरें तुमकां कितें कितें जाय आशिल्लें आतां आमचें कडेन तसो हय आतां समज आमचो स्टोक आसा जाल्यार आमी तेतूंतलें हें करतात नाजाल्यार आमी अशें ताजें बीन कितेंय जाय जाल्यार तुमकां करून दितात म्हणल्यार आमचे कडेन आतां खाजें आसा नोर्मल खाजें आसा तें आनी आल्याचें आसता तें आसा मागीर बेश्टें तें खुटें खांजे तें म्हणटा पळय तें आसा मागीर रेवड्यो लाडवां भितर म्हणल्यार ते बुंदी लाडू आसा मागीर रव्याचे लाडू आसा मागीर बेसन लाडू आसा मुगा पिट्याचे लाडू आसा अशें आसात हय फ्रेश म्हणल्यार हय तशें आमी नाल्यार आमी करून बी दितात म्हणल्यार तुमचे कशें कॉन्टीटी तुमकां कशी जाय तशी तुमकां कितले अशें जाय पडटलें कितें म्हणटाले आ खाजें खाजें आठशीं रुपया किलो अशें आसा तुमकां कितलें जाय पडटलें आनी आ बरें आनी कसलें तें कसलें खाजें म्हणल्यार गोड काय आल्याचें जाय अशें सुकें येता तें आं गोड न्ही आनी ती पेकेटां करूंन दिवपाची तुमकां कांय कशें कितें आं आफ आफ किलाची पेकेटसां न्ही कितली जाय पडटली आं बरें आनी रेवड्यो रेवडी बी तशी कितें जाय रेवड्यो बी आसा आमचे कडेन लाडू बीन आनी आ धा न्ही आ रेवडीची न्ही आ बरें आ बरें बरें फोन करून येयात बरें आ